मां हिकु मोबाइल वरितो हुओ सैमसंग कंपनी जो जो की ॾाढो सुठो आहे मां हुन में अड़तालीस मेगापिक्सल जो कैमरो आहे ऐं उन में फोटो ॾाढी सुठी ईंदी आहे आवाज़ु बिलकुलु क्लेरिटी सही आहे हुन में पोट्रेट मोड में फोटो ईंदो आहे ॾाढो सुठो ऐं ॾिसण में सुठो लॻंदो आहे ऐं उन में सेल्फी बि ॾाढी सुठी ईंदी आहे ऐं उन जी पान सौ बारहं जीबी जी रैम आहे ऐं उन जी बैट्री बि ॾाढी सुठी आहे पंजु पंजु हज़ार एम ए एच जी आहे जेको पूरो ॾींहुं हली वेंदी आहे ऐं उन जो चार्जर फास्ट चार्जर आहे फोटी फोर वॉट जो आहे फास्ट चार्जर ऐं उन में उन सां गॾु उहे ब्लूटूथ हो फ्री था मिलनि ब्लूटूथ जेके कनि में लॻाईंदा आहिनि अऊं उन में आवाज़ु बिलकुलु सही आहे म्यूज़िक बि सुन ॿुधण में ॾाढो सुठो थो अच लॻे हुन में ऐं